हैल्लो नमस्ते ओ में एह् पुच्छना हा कि तुस एह् कारपेट बगैरा आह्नदे दे नमें नमें नमें नमीं क्लैक्शन आह्नदी दी तुसें कोई हां मतलब इयां बधिया बिच ओ ही जेह्ड़े जेह्ड़े तुं'दे कोला पैह्ले बी लेते हे ना ओह् शैल नी ऐ हे तुसैं प्राइस उस बेल्लै ज्यादा बनाइयै दस्सूड़ेआ हा मिं तुसें आखेआ बड़े शैल ओह् नि अग्गै शैल निकले कोइ मतलब कलर कोई बी चली जाग इयां शैल होने चाहिदा मटीरियल जे अगर तुं'दे कच्छ कोई ऐसा है तां सनाओ मिं पैसे दा कुछ नी ऐ बस मटीरियल अच्छा होना चाहिदा पैह्ले आह्ले वी दा मटीरियल अच्छा नि हा ताईं करियै अगर तुं'दे कोल कोई शैल कारपेट होन मटीरियल जिंदा अच्छा होऐ तां ओ अच्छा अच्छा

तिन ज्हार आह्ले च ठीक ऐ ते कल मैं तुं'दी हट्टी आह्नियै दिक्खुड़गी ते फ्ही लेऊड़गे हां जी ठीक ऐ फ्ही